جی ہاں ایسی ایک لائبریری ہے جہاں میں عام طور پر وزٹ کرتا ہوں اور میں وہاں پڑھنے کے لیے جاتا ہوں یا میرے ذہن میں کبھی کوئی اشکال ہوتا ہے یا کسی چیز کے بارے میں کوئی جانکاری حاصل کرنی ہوتی ہے تو تو میں اس لائبریری کا کی کا وزٹ کرتا ہوں اور میرے گھر میں میری ذاتی لائبریری بھی ہے اس میں بھی کتابیں ہیں مگر اتنی کتابیں نہیں ہیں کہ وہ میری علمی پیاس کو بجھا سکیں اس لیے میں اپنے علاقے کی دوسری لائبریریوں میں بھی جاتا رہتا ہوں وقتاََ فوقتاََ اور میری خوابوں کی لائبریری بھی ہے ایک جسے میں چاہتا ہوں مستقبل میں بناؤں گا وہ ایسی کہ میں اس میں چاہوں گا کہ دنیا کی ہر اچھے سے اچھی کتاب معروف و مشہور کتاب اور علم والی کتاب یعنی جتنی بھی اچھی علم والی خوب زیادہ علم والی کتابیں ہیں انہیں میں اپنی اس لائبریری کے اندر شامل کروں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ میری ذاتی لائبریری ہی کی ایک شکل ہوگی جو جسے میں بڑا کرنا چاہوں گا مزید وسعت دینا چاہوں گا